بہار ہندوستان کی ایک اہم قدیم تاریخی صوبہ اور ثقاقتی اعتبار سے ہمیشہ ملک کی باقی خصوصی کے ساتھ گہرے رشتے جڑاؤ رہا ہے یہ رشتہ وقت کے ساتھ مختلب پہلوؤں میں تبدیل ہوتا رہا ہے جو سماجی اقتصادی اور سیاسی حالات کی تبدیلیوں کا عکس ہے بہار کا رشتہ ہندوستان کے باقی حصوں سے قدیم زمانے سے مضبوط رہا ہے موریہ گپتا سلطنتوں کے مرکز ہونے کی وجہ سے بہار نے ہندوستان کے سیاسی ثفاقتی زندگی میں اہم کردار ادا کیا ہے نالندہ ورگرامز سیلا جیسے تعلیمی ارادے بہار کو علمی مرکز بناتے تھے جہاں ملک بھر سے طلباء آتے تھے اور برطانوی نوآباد نوآبادیاتی دور میں بہار کا رشتہ ہندوستان کے دیگر علاقوں سے ایک نئی شکل اختیار کر لیا بہار نے آزادی کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا اور مہاتما گاندھی نے چمپارن استا گندا جیسے تحریکوں کے قیادت کی اور اس دوران بہار کے لوگوں نے صرف اپنی اپنی آزادی کے جد و جہد میں تقویت دی بلکہ ملک کے عوام کے ساتھ احتیاط کی مثال بھی قائم کی انیس سو سینتالیس میں آزادی کے بعد بہار نے ہندوستان کے جموری نظام میں اہم کردار ادا کیا تاہم وقت کے ساتھ ساتھ بہار کا دیگر وصایتوں کے ساتھ اقتصدامی فروک برتا رہا ترقی کے لحاظ سے بہار پیچھے رہ گیا جس نتیجے سے بہار میں لوگوں نے بہار میں لوگوں نے تعداد روزگار کی تلاش میں دوسرے صوبوں کا رخ کیا یہ ہجرت بہار اور ملک کے دیگر خصوصی کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم کرنے کی باعث بنی جہاں بہار کے محنت کش افراد مختلف ریاستوں کے معشیت میں اہم کردار ادا کرنے لگے آج آج کے دور میں بہار باقی ہندوستان سے تعلق سیاسی اقتصادی دونوں سخطوں پر مضبوط ہے بہار کی عوام ملک کی سیاسی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اور سیاست کے محنت کش افراد ملک کے مختلف صنعوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں اور منصوبوں نے بہار کی اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جس سے ریاست اور ملک کی دیگر حصوں کے درمیان رشتہ مزید مستحکم ہوا ہے